جی ہاں مختلف زبانوں یا بولیوں والے علاقوں میں سفر کرتے وقت مواصلاتی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہیں زبان کی رکاوٹوں کا دور کرنے کے لیے میں مختلف طریقے استعمال کرتا ہوں موبائل پر موجودہ ترجمہ ایک جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کو استعمال کرتا ہوں جو فوری طور پر مختلف زبانوں میں ترجمہ فراہم کرتی ہے جب کسی کو زبان کی پریشانی ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ اور واضح زبان استعمال کروں تاکہ بنیادی پیغام پہنچ سکے کبھی کبھار اشارات یا تصویریں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں خاص طور پر اگر بنیادی پیغام کو سمجھنا مشکل ہو مقامی افراد سے مدد طلب کرنا بھی ایک متاثر طریقہ ہوتا ہے جو زبان میں مدد فراہم کر سکتے ہیں یا دوست درست سمت اور معلومات دے سکتے ہیں سفر سے پہلے مقامی زبان یا اہم سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو بات چیت کو آسان بنا سکتی ہے یہ تمام طریقے ملا کر میں سفر سفر کر کے دوران زبان دوران زبان کی رکاوٹ کو کم کر سکتا ہوں اور بہتر طریقے سے بات چیت کر سکتا ہوں